पहिले पक्षी बहुते रहै छेलै हँ डकहर रहै छेलै हँ तहन अथि रहै छेलै हँ तऽ ओ सभ पक्षी छेलै हँ डकहर सभ छेलै हँ बहुत पक्षी सभ रंगके पक्षी देखैमे बहुत नीक लागै छेलै हँ डकहर तऽ छै बाध बोनमे यए सभ पक्षी सभ बाध बोनमे रहै यए तऽ देखैमे नीक लगै छै बाध बोन निकलै छी तऽ देखै छी डकहर यए तोता यए मैना यए इसभ सभ चीजके हम सभ ओतौ जाइ छी तऽ देखै छी कौआ उल्लू बन्दर